ہاں ہیلو ہیلو سر ہاں آداب جی جی سر مجھے یہ جاننا تھا کہ میرا جو پریپیڈ موبائل نمبر ہے اس پر اکاؤنٹ میرا بیلنس کتنا ہے یہ بتانا ہے آپ کو

جی سر نمبر ہاں میرا نمبر سنیے سر نو

نو

چھ

تین پانچ جی جی جی جی سر یہی نمبر ہے جی سر میرا اس میں بیلنس بتا دیجیے کتنا ہے جی جی جی شکریہ شکریہ سر شکریہ